ए हेल्ल' अ ए गेजेरावनो दंथ'यो खबरा औ ओमफ्राय माबाफोरमोन बहा ए न' लुनो नागिरदोंमोन अ इथा बायहैगोन आरो न' लुनो अ अ

इथायाथ' दा दामा थरसेयाव दसथाखा गोग्लैयो आरो नोंनोबा बेसे नांगौ

औ जगार जाजोबबाय ना अ ओमफ्राय बेसेबां रुम खैथा रुम बनायगोन

दे लायनो हागोन इथा फाथानिया बारा थाङा नो थरसेयाव औ अ जोंना मालिकआ मिथियो दा न'आव गैया ना बियो औ जागोन दे लांफैनो हागोन औ जागोन दे

ओं दे